हमरा पालतु जानवर मतलब कि पालतु जानवर मे हमरा कुत्ता बहुत नीक लगै छै एकरा पालै छियै तऽ घर के रखवाली करै छै घर के रखवाली करै छै आओर मतलब कहीं जाइ छियै तऽ ओकरा लेके जाइ छियै कुत्ता के कुत्ता मतलब बहुत जादा बफादार होइ छै आओर ओकरा खाना खिएली सबेरे शाम ओकरा बाँध के रखली घरपे आओर अच्छा लगै छै कुत्ता के मतलब कि पालै मे मतलब अच्छा ओ अच्छा मतलब कि बिहेवियर रखै छै मतलब घरके रखवारी कैलक रात मे कर करे छै तऽ ई सभके लेल बहुत ही अच्छा कुत्ता के मानै छै पालतु जानवर मे आओर ओ मतलब कि सभकुछ समझै छै कुत्ता मतलब इशारा उशारा सभ समझली कुत्ता तऽ ई सभके लिए बहुत अच्छा जानवर हय